हॅलो हय हय

खंय रावता तुमी आतां सगळें स्टॅप्स आसा थंय आं बरें बरें आं एक माडाक दोनशी येता ताका एक्स्ट्रा पन्नास रुपया आं तें करून दितात ताका घेतले आमी एक शंबर रुपया एका माडाक हय सारें मेळटा पूण तें आठशी रुपया एक यें साक होय तें मातशे भायसून येता न्हू बेळगांवसून येता ते भांगार भायर सो येता म्हणून मातशें म्हारग आं एक साक क्लीन माड

तें तुमचें काम न्हू आमी पाडटले आनी वयतलें

आनी किदें तुमी केन्ना फ्री आसा येता आमी फाल्यां कितल्या साडे धां ते व्हरपा यो आमकां खूब पयस पडटलें आमकां आं बरें बरें आं कुटाये रावता साकवाळे सर ते कडेन ते बस स्टॉपार म्हाका वोरोंक यो आतां वताचें जायना थंय चलोक पयलीं जातालें तुमी पळय धाडा कोणाक व्हरपाक